بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں ہمارے ماحول میں غلط پھیل رہا ہے اس کے لیے ہمیں قلم اٹھانا چاہیے لکھنا چاہیے اور لوگوں کو ہوشیار کرانا چاہیے جگانا چاہیے جس سے کہ وہ برائی ختم ہو تو ان میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ دہیج پرتھا کا ہے دہیج کا جو آج کل رواج ہو گیا ہے چلن ہو گیا ہے جس میں غریب ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچیوں کی شادی کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں تو یہ بیماری کیسے ختم ہو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مضمون ہو اور ہم ایسا کچھ لکھیں اور پھر اس کو لکھ کر کر کے اشتہار بنا کر کر کے ہر ایک گھروں میں پہنچائیں اور ہر ایک گھر والے اس کو پڑھیں اور ہوشیار ہوں تو یہ ایک چیز ہے جو ہم چاہ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سارے لوگ کو جانکاری ہو جائے اور معاشرے کے سارے لوگ جو ہیں اپنے آپ نے اعتبار سے ہوشیار ہو جائیں اور اس چیز کو بند کریں اس چیز کو بند کریں ایک تو یہ ہو گیا جس سے کیا ہوگا کہ غریب ماں باپ جو ہیں اپنے بچے بچیوں کی شادی کر پائیں گے آسانی سے تو بچیوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بچے کا بھی مسئلہ ہے اگر بچی کی شادی مہنگی پڑے گی تو بچے بیٹھے رہیں گے بچے بھی شادی نہیں کر پائیں گے تو یہ بات کو ہم کو لکھنا ہے اور اس بات کو پہنچانا ہے